ज्योतिष शास्त्रके अनुसार तऽ ग्रह नओ टा नवग्रह कयल गेलैए पद्धतिमे जे कि भागवत महापुराण भए गेल या या पञ्चाङ्ग भए गेल हस्तरेखा विशेषज्ञ भए गेल ओसभ जे छै से नओ टा ग्रहके बारेमे वर्णन कयने छै जे ग्रहमे जेना एकटा बुध ग्रह छै तऽ बुधके जे अगर प्रकोप रहल ताहिमे काफी नुकसान रहल बुध अगर कम भए गेल तऽ बुधके स्थान अगर कोनो घरमे कम ज्यादा भए जाइ छै तऽ ओहिसँ जे छै से काफी नुकसान होइ छै जकरा लेल जे छै से जकरा बुध ग्रह रहल तऽ ओ अनुष्ठान जाप पूजा वगैरह करैलक महा मृत्युञ्जयके जप पूजा करैलक या ओहिसँ नहि भेल तऽ बुधके बुध शान्तिके पाठ करैलक जकर कि नवग्रहके मन्त्र तान्त्रिक मन्त्र छै ॐ बुं बुधाय नमः तऽ ओहिसँ जे छै से मन्त्रके एकैस हजार बेर एकतालिस हजार बेर एकावन हजार बेर जप कयलासँ बुधके ग्रहके शान्ति होइत छै आ बुध ग्रहके शान्तिसँ काफी जे छै से जातकके फल सेहो मिलै छै आ बुध अगर ज्यादा भए जाइत छै तऽ ओ काफी नुकसान करै छै ताहि दुआरे बुध जे छै से बुधके पूजा पाठ करना चाही जप वगैरह करा कऽ ओकरा शान्त करना चाही ओहिके लेल जे छै से बहुत आदमी ज्योतिषके पासमे गेल ज्योतिषसँ सलाह मशवरा लेलक या कतेक आदमी कोनो पण्डितके पासमे गेल तऽ जप अनुष्ठान वगैरह करैलक ओहिसँ जे छै से बुधके शान्ति मिल जाइत छै आओर खास कए कऽ बुधके शान्ति ही कराना चाही चूँकि बुध ग्रह अगर अपन असली रूपमे चलि आबै छै तऽ ओहिसँ काफी नुकसान सेहो झेलय पड़ै छै जातकके बनल काम बिगड़ि जाइ छै या बहुत तरहके ओहिमे घटना भए गेल ताहि दुआरे बुध ग्रहके जे छै शान्ति आवश्यक छै आओर ओकरा कराना भी चाही ताहिमे ज्यादा खर्च भी नहि छै आओर कम खर्च पर जे छै अपनासँ ओकरा शान्त करबा लिअ अगर कोनो पण्डितके द्वारा अनुष्ठान से करैबे तऽ ओहिमे खर्चा छै अगर खुद अहाँ चाही तऽ सङ्कल्प लए कऽ बुध ग्रहके शान्ति वगैरह करबाए सकै छी जे कि ज्योतिष वगैरह पञ्चाङ्ग वगैरहमे वर्णन छै ओहिसँ अहाँ शान्ति करा सकैत छी